ہاں میں نے کئی ورچوئل گیم کھیلے ہیں جیسے پب جی ٹیگن تھری فری فائر وغیرہ مگر میرا تجربہ جو ہے وہ پب جی کو لے کر زیادہ ہے کیونکہ میں نے پب زی بہت زیادہ ٹائم تک کھیلا ہے اور پب جی سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصان بھی ہیں پب جی اگر کوئی شخص کھیلتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ورچوئل گیم میں نہیں بلکہ ریئلسٹک گیم میں وہ گیم کے اندر چلا جاتا ہے وہ کھیلتے کھیلتے اس طرح سے اس گیم کے اندر چلا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک گیم ایک کے بعد ایک گیم کھیلتے رہتے ہیں اس گیم میں کوئی اکیلا بھی کھیل سکتا ہے اور دو لوگ مل کر بھی کھیل سکتے ہیں اور چار لوگ ایک گیم بنا کر مطلب ایک پلیئر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یہ پب جی کے بہت سارے فائدے ہیں